हैलो महाराज तुस मैटाडोरा दे प्रैसिडेंट बोला दे जी महाराज में इत्थे मैटाडोरे चढ़ेआ हा इत्थां अपने पैंथलां ते महाराज कटरै जा दा हा आ'ऊं ते महाराज कटरे धोड़ी दा कराया बनदा हा पदरां रपेऽ ते एह् बंदा आक्खा दा बीह् रपेऽ ते महाराज कंडैक्टर जेह्का ते एह् ना गल्ल सुना दा साढ़े कन्नै बदतमीजी बी करा दा महाराज कन्नै मेरे कन्नै इक लेडी बी सोआरी ऐ ते मतलब मेरे कन्नै कम्पैनियन ते उं'दे कन्नै बी बदतमीजी करा दा ते महाराज बद्ध पैहे कट्टा दा ते महाराज में इसी जिल्लै आखेआ ते अग्गोआं धमकी दिंदा आखदा जे करना करी लैओ जां ते मैटाडोरा उतरी जाओ ते महाराज रस्ते तोआरने धमकी देआ दा ते तुस सनाओ फ्ही केह् कीता जा में तुसेंगी फोन कीता ऐ हून तुसें हैंडल करनी सिचुएशन जां फिर में फ्ही कुतै अग्गे कोई बड्डी जगह कम्प्लेन करां कोई जी सर ठीक ऐ सर में तुसें कंटैक्ट करना दोबारा ते तुसें कटरा जाइयै मिलना उत्थे मिकी लब्भेओ ते कनैक्टर कन्नै उत्थै गै गल्ल करचै महाराज जी महाराज नेईं ते अगर अगर एह् नेईं मन्नदा ते में फ्ही महाराज फ्ही में दिक्खी लैएओ फ्ही में कुतै ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर धोड़ी पुज्जना पौग में इन्नी पौंह्च रक्खना के में एह् करी सकनां जी सर जी सर उ'यै हां उ'यै गल्ल ऐ ना महाराज पता नि केह् इ'यां किस स्हाबै दी गल्ल करदे तमीज भुल्ली दी इ'नें बड्डे निक्के दी कोई ओह् ऐ नि ऐ उ'यै महाराज उ'यै जी महाराज जी कोई गल्ल नि महाराज फ्ही मिलने आं फ्ही कटरै मिलने फ्ही तुसें फोन करना अ'ऊं ते उत्थै तुस आएओ ते एह्दे कन्नै गल्लबात करने फ्ही ठीक ऐ महाराज ओके महाराज जी महाराज